گاؤں کے لیے لوگوں کے لیے کاروبار کرنا کرنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اور کاروبار شروع کرتے وقت گاؤں کے لوگوں کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے سب سے بڑا چیلنج جو ہے گاؤں میں پیسے کی کمی گاؤں میں کاروبار کرتے وقت پیسے کی شدید کمی ہوتی ہے پونجی کی کمی ہو جاتی ہے جو کاروبار کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے گاؤں میں لوگوں کے لیے پیسے پیسے کی شدید کمی ہوتی ہے حالانکہ یہاں کے لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں صبح سویرے اٹھنے کی عادی ہوتی ہیں لیکن پیسے کی کمی ہوتی ہے دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ گاؤں میں جس کا سامنا لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ ادھار سامان لیتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے ہیں اور اگر دیتے بھی ہیں تو وقت پر نہیں دیتے ہیں میں ایسا کئی کاروبار کرنے والوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت ہمت اور طاقت کے ساتھ کاروبار شروع کیا لیکن گاؤں میں لوگوں نے ان سے اتنا ادھار لیا کہ وہ بے چارے کاروبار میں مقروض ہو گئے لاکھوں روپے کا سامان لوگ ادھار لیتے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے لوگوں کے کاروبار شروع کرنے میں